मैंने कुर्ता पजामा ब्लाउज सूट बनाना सीखा है और मैंने कढ़ाई भी सीखी है पर मैं चाहती हूँ कि भविष्य में मुझे लेज़र वाला बैग और पर्स और मुझे सिलाई में स्वेटर बनाना है जो मैं स्वेटर बैग नहीं बना पाई हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे अच्छे नए नए प्रकार के स्वेटर बनाऊं और अपने बच्चों को पहनाऊं उसमें नए नए प्रकार के टोपे मोजे और छोटे छोटे बच्चों के जूते अपने बच्चों को पहनाऊं और उसमें मेरे बच्चे उन सब चीज़ों को देखकर बहुत खुश हों यही मैं चाहती हूँ कि भविष्य में अब कभी भी सिलाई से संबंधित स्वेटर और अपना बैग लगेज जैसी चीज़ें बनाना सीख जाऊं ताकि मेरे घर के लोग और मेरे बच्चे इन सब चीज़ों को देख कर बहुत खुश हों यही मैं चाहती हूँ